मेरी बहन है एक छोटी काफ़ी हद तक तो नहीं लेकिन हाँ हम लोग बहुत अलग है हर चीज में कभी न कभी कुछ ऐसे मेको बाहर जाना बहुत पसंद है उसको बाहर जाना पसंद है लेकिन उसके मेरे ही साथ जाना है और मुझे मेरे बाकी दोस्तों के साथ जाना पसंद है लेकिन उसको हमेशा बीच में बोलना कभी मैं जाऊं तो उसको हमेशा मम्मी को पीछे मेरे लगाना ही है कि मेरे को दीदी के साथ जाना है जोकि मुझे बिलकुल नहीं पसंद है उसका खाने का ढंग वो हमेशा खाना खाते समय आवाज करती है मुझे वो चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद मैं नहीं करती कभी उसका हमेशा का है मैं खाने के बिल्कुल आखरी में पानी पीती हूँ और उसके हर एक कौर के बाद उसका पानी जरूरी ही है वो खाना पानी साथ में ही खाती है कपड़ों का कपड़े इतने ज़्यादा गंदे करती है मेरे से पूरे से अलग है इस मामले में कपड़े मेरे बिल्कुल भी गंदे नहीं होते वो उल्टे ही करती है और उसको हमे उसके पास कितने भी ज़्यादा कपड़े हो लेकिन उसको मेरे ही कपड़े पहनने है मतलब उसको पहनने ही हैं अगर उसको कहीं बाहर जाना है उसने नए कपड़े भी खरीदे है लेकिन वो मेरे ही कपड़े पहनेगी जोकि मेरे साथ ऐसा नहीं है मैं उसके उतने कपड़े नहीं लेती हूँ लेकिन वो मेरे सारे कपड़े लेती है सारे और बाकी चीज़ों में देख लो ईस्कूल जाने कहोगे पहले मैं ईस्कूल जाती थी तो मेरा इतना रोना गाना नहीं उसको हमेशा रोना है रोना ही है मतलब बिना रोये वो ईस्कूल जा ही नहीं सकती ईस्कूल में फिर जाके फिर बैठना खुद की पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता मैं जाती थी तो मेरा मुझसे मतलब होता था लेकिन उसका नहीं उसको बाकियों से मतलब होता है ये क्या कर रहे वो क्या और सबसे ज़्यादा उसके लिए बैठना कि वो किसके साथ बैठी है उसको अगर बैठने वाला कोई अच्छा नहीं मिला अगर मैम ने किसी और को बिठा दिया तो वो ईस्कूल ही नहीं जाती मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरा जाना होता था मेरा सबसे बात करना होता था लेकिन वो सबसे बात नहीं करती या तो लड़ेगी और मुझे घुलना मिलना पसंद है लोगों के साथ वो बिल्कुल बात नहीं करती वो दूर रहती है लोगों से और मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरा ऐसा है की हाँ ठीक है लोग मिल रहे है तो मैं मिल लेती हूँ उनसे अच्छे से बात कर लेती हूँ लेकिन वो बिल्कुल नहीं करती और हर चीज में जो भी करना है कुछ भी गलत काम हो गया दीदी ने किया जोकि मैं करती भी नहीं हूँ मेरे ऐसा नहीं होता अगर हम लोग कुछ गलत कुछ कर रहे हैं कुछ हरकतें कुछ मस्ती कर रहे हैं तो दोनों का नाम आता है लेकिन अगर वहाँ से कुछ होता है तो सिर्फ दीदी का नाम आता है